विभिन्न प्रकार के व्यंजन हैं वैसे कई प्रकार के व्यंजन हैं जो हम लोग असानी से और थोड़ा कठिन भी होता है पकाने में वैसे दाल चावल हो गया ये तो बहुत असानी से बना लेते हैं हम लोग भी बना लेते हैं जैसे दाल हुआ चावल वो बहुत जल्दी भी हो जाता है और जैसे पूरी हो गया सब्जी हो गया सब्जी पकाने में भी टाइम लगता है जैसे समय से उसको तेल डालना जिसे आलू कि सब्जी ले लीजिए आलू कि सब्जी में उसका तड़का तैयार करना मसाला तैयार करना और पहले हम तेल डालेंगे कढ़ाई गर्म होगा तो तेल डालेंगे फिर उसमें उसका तड़का डालेंगे उसको भुनेंगे फिर उस पर जैसे मसाले डालेंगे मसाले डाल कर भुनेंगे और फ़िर उसको आलू डालेंगे आलू डालने के बाद उसको फ्राई करेंगे फ्राई करने के बाद खूब अच्छे से भुनने के बाद हम लोग पानी डालते हैं नमक डालते हैं स्वाद अनुसार नमक डालते हैं और भी जैसे धनियाँ पत्ती हुई टोमेटो हुआ सब डालते बेते हैं ये सब असानी से बन जाती है जैसे पनीर कि सब्जी पनीर कि सब्जी में भी टाइम लगता है मसाला और अलग अलग होता है गरम मसाला होता है उसमें उसको पीसना उसके पेस्ट तैयार करना पनीर बनना काटना उसमें टाइम लगता है और सबसे इजी भोजन है सबसे सरल भोजन है दाल चावल दाल चावल तो वो आम लोग भी पका लेते हैं यह दाल चावल सभी के घर बन जाता है आसानी से बन जाता है और कुछ ऐसा भोजन होता है जैसे समय समय पर बनता है पनीर कि सब्जी हो गई कोफ़्ता हो गया और कई प्रकार कि पूरियाँ होती हैं जिसे सादा पूरी आलू परांठा ये सब में टाइम लगता है बहुत अधिक टाइम लगता है जैसे आलू उबालना मिस उसको मिसकर मिसकर बारीक करना आँटा गूंथना फिर उसको बनाना आ उसमें टाइम टाइम लगता है और भी जैसे कई प्रकार के व्यंजन हैं पालक पनीर है और तो सबसे इजी है पालक पनीर में तो मुझे लगता है आलू आलू कि सब्जी ही अच्छी है सबसे अच्छी वही है ओ बहुत आसानी से बन जाती है और जैसे रोटी पराठा आ पूरी में तो सबसे असान होता है रोटी ही रोटी तो बहुत जल्दी ब जाती है आँटा गूँथिए तांबा तांबा रखिए गैस पर ऑन करके और बना दीजिए ये भी इजी है लेकिन पूरी के लिए आँटा गूँथिए फिर उसको बेलिए फिर कढ़ाई रख कर फिर छानिए इसमें भी टाइम लगता है इससे कई प्रकार के व्यंजन हैं व्यंजन देखिए पकाने के ऊपर है समय तो लगता है लेकिन जितना ही समय लगेगा भोजन उतना ही पकेगा और जितना अच्छे से पकता है वही भोजन स्वादिष्ट होता है दाल चावल में भी बहुत लोग जल्दी जल्दी बना लेते हैं तो दाल दाल अच्छे से नहीं हुआ रहता है चावल भी अच्छे से नहीं होता है लेकिन उसके लिए भी दिमाग चाहिए सबके बस का दाल चावल नहीं है दाल भी अच्छे से उतना जितना पानी डालें दाल उसके हिसाब से डालिए फिर स्वाद अनुसार नमक डालिए फ़िर हल्दी डालिए उसमें भी कई प्रकार के सामग्री लगते हैं और जैसे अब चावल हो गया चावल को भी सब सब लोग नहीं पका पाते हैं चावल जितना रहता है फिर हाथ से नाप कर पानी डाला जाता हाप्स हाथ अंगुलियों पर जितना निशान शायद निशान सब लोग साथ कि करते हैं कि इतना ही पानी रहेगा और तभी जा कर चावल बनता है और सभी व्यंजन ऐसे हैं जो जल्दी बन जाते हैं जो थोड़ा टाइम लेते हैं जी धन्यवाद